इंया ते शैह्र च बी दिक्खा जाए ते ते मते लोक जेह्ड़े न ओह् अज्जकल दे बच्चें गी मोटिवेट करदे न पर एह् जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न ओह् जियां समझदे की खेल कूद ई इक्क बड़ा शैल ऐ नेईं जाने ताहीं स्वस्थ रक्खने ताईं ते ग्रांऽ दे लोक अपने बच्चे गी बाहर कढदे न उनेंगी आखदे न कि बाहर जाइयै खेलो ग्रांऽ दे लोकें च बच्चें च बी एह् चीज़ भांदी ऐ ते इक्क दूऐ दे दोस्त होंदे न ते किट्ठे खेल्लदे न जेल्लै ग्रांऽ दे बच्चे गुल्ली डंडा होइया ओह् खेल्लदे न ते इक्क ओह् होइया पत्थर पर होंदी गेम ओह् खेल्लदे न ते बड़े ग्रांऽ दे बच्चे न ओह् खेल्लदे ते ग्रांऽ दे लोकी बी शामीं जेह्ड़े सारे कट्ठे होंदे ते होर बी बड़े बच्चे होंदे ते ओह् कट्ठे खेल्लदे ते ग्रांऽ दे लोकें ई दिक्खेआ जा ते गेमें ई बड़ा म्हत्व ऐ ते बड़ी प्रॉयरटी दित्ती जंदी ग्रांऽ दे लोकें गी दिंदे न ते बच्चे करदे करदे बच्चें ई फिर मोटिवेशन आंदी ते ग्रांऽ च इन्ना फोन बी नेईं चलदा ग्रांऽ च इन्ने नेट बी निं चलदा ते एह् जेह्ड़े बच्चे न ओह् दिनें राती फोनै ई चमकै दे रेह् ते इक्क ओह् ई कारण ऐ कि जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे न ओह् फोनै ई घट्ट चमकै दे ते बाहर खेल्ली लैंदे न ते ग्रांऽ हवा बी शैल होंदी ते हवा शैल कन्नै गै बच्चे बाहर आंदे न ते बैडमिंटन खेल्लदे न शामीं बेल्लै गिल्ली डंडा खेल्लदे न क्रिकेट खेल्लदे न बैट बॉल खेल्लदे न ते कन्नै हॉकी बी खेल्लदे न ते ग्रांऽ दे लोग बी दिक्खेआ जाए ते शामीं बेल्लै जेह्ड़े बच्चें कोला ग्रांऽ दे बच्चे होंदे न ते ओह् बड़े चुस्त होंदे ते शैल होंदे न